असांजे असांजे थाणे डिस्ट्रिक में घुमण लाइ कंहिं जॻहयूं आहिनि जीअं त अंबरनाथ में हिकु शिव प्राचीन मंदरु आहे हुनजी मान्यता ॾाढी आहे शिव मंदर में माण्हू हर सोमवार ते जल चाढ़ाइण वेंदा आहिनि हुनजी बि रोनक सीन सीनरी ॾाढी सुठी आहे हुन खां पोइ जीअं ई थोरो अॻिते वञ हुन खां पोइ टिटवाला मंदर बि आहे हू गणेश जो मंदरु आहे गणपति या गणेश चतुर्थीअ ते बि उते माण्हुनि जी ॾाढी मान्यता आहे माण्हुनि जे हिते मञण सां मन्नत मञण सां ही पूरी थींदी आहे ऐं ॿाहिरि वञ त कंहिं तरिक़े जी सीन सीनरियूं आहिनि खाधा मिलंदा आहिनि माण्हू बीहु करे हुते खाधा खाईंदा आहिनि ऐं हुते पासे में बि हिकु तलाउ आहे माण्हू बोटिंग बि कंदा आहिनि उतां जी बि रोनक ॾाढी सुठी आहे पोइ अॻिते ही हिकिड़ो मानस मंदरु करे आहे शाहपुर में अंदरि ते आहे पर उतां जी रोनक हेॾी सुठी आहे हेॾी सुठी आहे हू जैन मंदरु आहे माण्हुनि लाइ हुते हिकु घुमण जी हिकु स्पॉट ॾाढी सुठी आहे ऐं बरसाति में मौंसम में हुते ही ॾाढी रोनक मज़ो ईंदो आहे माण्हुनि खे हुन खां पोइ कंहिं जॻहयूं आहिनि जीअं त हिकु टिकूजी वाड़ी वाटर रिसोर्ट आहे हुते बि कंहिं स्लाइड्स आहिनि नंढनि लाइ वॾनि लाइ बुढनि लाइ अलॻि अलॻि स्लाइड्स आहिनि

ऐं हुते कंहिं तरिक़े जो खाधो बि सुठो मिलंदो आहे हुन खां पोइ विवियाना मॉल कोरम मॉल इहे बि ॾाढा मॉल वॾा वॾा आहिनि हुतां जा खाधा बि ॾाढा सुठा आहिनि खेॾण लाइ ॿारनि लाए ॾाढी सुठीयूं सुठीयूं रांदिका पिया हूंदा आहिनि ऐं कपिड़ो लटो बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे डिस्कांउंट रेट ते मिलंदा आहिनि हुते फ़ाइदो मिलंदो आहे माण्हुनि खे ऐं कंहिं तरिक़े जा हुते अलॻि अलॻि जॻहयूं आहिनि जीअं त चप्पलनि जी जॻहि अलॻि आहे ऐं हिनजे किरयाणनि हिननि जी अलॻि आहे कंहिं तरिक़े जूं जॻहयूं आहिनि हिन खां अॻिते कंहिं मंदर टिकाणा बि हिते थाणे डिस्ट्रिक में आहिनि